आतां गोंयान जाती बी अशें कांय उरुना नुस्तेंकारूय चलता कोणाकूय खंयचीय जात कोणायकडेन चलता आनी खारवी समेज हो म्हणजे कितें आता सगळीं बरें बशेन शिकतात ताका लागून जात म्हणटात ती उरूंक ना खारवीं नुस्तेंकार तांचो पर परबीं म्हळ्यार ती पुनव मनयतात